आङो रियेलमि मबाइल गंसे बायदोंमोन बेनि सार्जार आबो बिराद मोजां थाब थाब हाबो आरो बिनि खेमेरा याबो मोजां गेम गेलेनायावबो मोजाङैनो सोलियो